औ हेल' औ औ आंनो ए दाथ' फैजायो फैजानाया नोङो जोंनि फरेस्ट अफिसाव फैग्रोनांगोन नोङो माखासे फर्म माबा खालामनांगोन आरो पेपार अवार्क खालामनांगोन नोङो ओमफ्राय जिपखौथ' जोंनिखौनो लांनांगोन नोङो मानो होनब्ला नोंथ' पार्सनेल लाना थांनो मोननाय नङा ओमफ्राय जोंनिफ्राय सासे गार्ड हरफानाय जागोन जायखिया आं थांनाय जायो ना सोरबा सासे थांनाय जायो थागोन आरो बिदिनो दाथ' बोथोरा भिजिट खालामनो थाखाय मोजाङानो गांसो गोरलै गोरलै जाहांबाय नालाय मोजां दा बे बेथ' माबा होआ उफाय गैया जोंना बे हिल्स एरियाना जेन'बा हाजो ओनसोलना ओंखायनो जोंनाव बारा हाब्रुफोरबो जालाबाया आथ्सा मा मा मा एनिमेल्स नुगोन होनदों ना माने नोंथ' बे गल्डेन लांगुरखौथ' नुखागोन नोङो मास्ट खा बेखौथ' नों नुखागोनानो ओमफ्राय माखासे गोबां दङ हाग्रानि अमाफोर दङ मैबो दङ आरो बे मोसा फिसा फिसाया मोसादेग'आ बेफोरबो दङ आरोना सम सम गान्दाबो नुला बायो अ बेथ' मानसिफोरखौ जेबो खालामा जेबो एटाक खालामा आरो माने जों सासे सिकिउरिटि गार्ड हरफाखागोनानो आं थांनाय जायो ना सोरबा थांनाय जायो दा बेयावनो पिकनिक सिस्टेम खालामब्ला नैबे मोखांआवसो जाग्रोनांगोन नोंसोरो ओमफ्राय सिङाव थ' थांनो होनाय जाया आरो इक' माबाफ्रा जेनेबा प्रब्लेम दा जाथों आरोना बेफोरनि थाखाय दे दे